हाँ मुझे एक घटना याद है कि एक किसी व्यक्ती की सड़क पर दुर्घटना हो गई थी और उस दुर्घटना की जब दूसरे दिन खबर निकली तो उस दुर्घटना में उसका फ़ोटो लगा हुआ था लेकिन दो चार दिन बाद फिर कहीं और दुर्घटना हुई तो उसमें भी उसी का फ़ोटो लगा हुआ था तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वही है तो मुझे लगता है कि एक ही फ़ोटो दो जगह कैसे तो मैं नहीं बता सकता की कौनसा ठीक था कौनसा गलत था लेकिन मैंने देखा था